वजन कम करयके सबसे बढ़िआँ उपाय हइके कि सुबह सुबह जे हइ अपना एरिआमे अपना गाँव मोहल्लामे जो भी साइड एरिया अइ ओहिमे दौड़ू खुब एक्सर्सायज करूँ व्यायाम करूँ आओर ओहि से वजन कम होइ हइके आओर खाना खायमे जो भी हइ अपना आदमीके कंट्रोल करयके चाही जैसे भारी मात्रामे खाना नहि खायके चाही हँ आओर एहि से जैसे कि हेवी भोजन हइ ओ नहि करयके चाही जैसे कि समोसा हइ लिट्टी हइ तेलबाला हइ जादा मसालाबाला हइ ई सब खयलासँ तऽ वजन बढ़ जाइत छै ने तब वजन एहि से बढ़ैत छै आ ओ से खाना हल्का भोजन हल्का भोजन करूँ बिना तेलबाला बिना मतलब कम तेलबाला खाउ कम मसालाबाला खाना खाउ एहिसे हमेशा बॉडी जे हइ फिट रहैत छै हँ आ एक्सर्सायज जे हइ वजन कम करयके बहुत अच्छा तरीका एक्सर्सायज करयके बहुत अच्छा तरीका है रनिङ्ग करयके हइ तऽ बहुत अच्छा तरीका हइ वजन कम करयके बहुत अइसन काम हइ जैसेकि जैसेकि वजन कम नहि होइत हइ तऽ ओहिमे आदमी गाना बजाके अब नया तरीका अपना लय जे गाना बजाके डांस करि लै छै ओहिमे भी वजन कम हो जाइत छै आ मोटापा भी कम हो जाइत छै